गुजरात में बैंकन्स और इंश्योरंस जेके लिए टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी अच्छी है भई टेक्नोलॉजी हेॾी सुठी सुठी कढियूं अथई त चैक्स ऐं मतलबु पैसा कढाराए सघूं था विथड्रॉ सां चैक भरे करे लोन बि खणी सघूं था ऐं इंश्योरंस में बि लोन खणी सघूं था ऐं करे बि सघूं था या ॿियो त इहो आहे त डिज़ीटल लॉन बि हींअर निकिती आहे ऐं जेतिरो डेटा आहे हू सभु सेव करे सघूं था बैकअप बि खणी सघूं था इंश्योरंस ऐं बैंकिक जो जेको सेक्टर आहे हुन में नईं नईं टेक्नोलॉजियूं करनि थियूं जंहिं सां ऑनलाइन बि पाणि लोन करे सघूं था पंहिंजे डेटा सां ऐं ऑ लोन मिले त सुठी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह हर कोई लोन करे पोइ लोन ते घर पियो वठे लोन ते ई एम आई पियो करे मोबाइल वठनि था त हुन ते बि ई एम आई हर कंहिं ते लोन पेई हले लोन ते सॼी दुनिया पेई हले ऐं सॼी दुनियां बि लोन जी एतिरी सुविधाऊं करे छॾियूं आहिनि बैंकुनि कि टेक्नोलॉजी एतिरी सुविधाऊं करे छॾियूं आहिनि कि लोन ते घर पिया वठनि माण्हू मकान लोन ते गाॾियूं लोन ते मोबाइल घणेई शयूं आहिनि जेकी लोन ते पेई हलनि ऐं लोन जे बैंक बि खणी सघे थो त इंश्योरंस मां बि खणी सघे थो